हांव शिवण क्लास शिकलां एम्ब्रॉयडरी करून शिकलां आनी हांव पयलो करून कोणाकी दितालें एम्ब्रॉयडरी करून दितालें फ्रोंज्यो भरून दितालें मेटी भरून दितालें मेटीचे हें चार जावं फ्रोंज्यो करून दिताले लोकांक आनी तोरण करताले कसले कसले तरे तरेचे तोरण करून दिताले आनी आतां हांव तितलें करिना जातालें म्हजे कडेन करपाक पूण आतां हांव करिना पूण कोणीय करून दी म्हळ्यार हांव करतां तशें आनी आतां तितलें जायना न्हू आनी करता तशें